आं साब्रै लोगोफोरनो थाखाय रुथिनि अर्डार हरनो नागिरदोंमोन नाथाय बे रुथिखौ नोङो जोंनि फरायसालिसिम होफैनांगौ नोंथाङा बिसिबांसिम समाव नोङो होफैनो हागोन